हलो हा ॿुधायो हरिओम हा

हा तव्हां खे हे सभु जेका लक्षण अथव उहो कोविड जा ई अथव सर्दी खंघि बुखारु इहो कोविड जे करे थिए थो कोविड हाणे जामु फैली रहियो आहे तव्हां सभिनि खां पहिरों त रूम में पंहिंजे पाण खे क्वारंटाइन करे छॾियो ॾींहं में टे चारि दफ़ा बाफ़ वठो बाथरुम में बि वञो त सेनिटाइज़ कयो सभिनी घर वारनि खे ॿुढनि खां ॿारनि खां थोरो परे रहजो छो की हुननि में अम्युनिटी पॉवर जामु घटि हूंदी आहे हिन करे ॿुढनि ॿारनि खां परे रहजो पंहिंजा ॿासण अलॻि रखिजो पंहिंजा कपिड़ा तव्हां पोइ ई विझिजो जेकी बि दवाऊं आहिनि मां तव्हां खे व्हाट्सअप कयांव थी उहो तव्हां घुराए करे वठिजो विटामिन सी जी गोलियूं वठिजो ऑरेंज खाइजो साई भाॼियूं खाइजो तव्हां इहे सभु परहेज कंदा खाधे पीते जो ध्यानु रखंदा त तव्हां ठीकु थी वेंदा चोॾहं ॾींहं घटि में घटि कोरोना जो असर हूंदो आहे इन करे चोॾहं ॾींहं तव्हां अंदरि क्वारंटाइन थी वञिजो चोॾहं ॾींहं ॾींहुं राति दवा वठिजो ऐं रोज़ु जो मूंखे ॿुधाइजो व्हाट्सअप ते मैसेज करे या तव्हांखे तकलीफ़ हुजेव त तव्हां मूंखे फ़ोन करे ॿुधाइजो तव्हां जो हाल कहिड़ो आहे तव्हां खे बुखारु केतिरो आहे त अॼु सरदी लथी के न लथी खंघि आहे की न आहे अञां तव्हां मूंखे रोज़ु ॿुधाइजो मैसेज करे या फ़ोन करे त हिन हिसाब सां घटि वधि जेकी दवा थींदी उहो बि मां तव्हांखे फोरवर्ड कंदीमांव ऐं विटामिन सी जी दवाऊं बि वठिजो रोज़ु खाइजो ऑरेंज खाइजो हा हा हा मां तव्हांखे रोज़ु ॿुधाईंदमि जेको बि तव्हां चवंदा रोज़ु तव्हां खे व्हाट्सअप ते मां मैसेज कंदमि कोई हेड़ी ॻाल्हि हुजेव